सिखारबा आं साहा आरि फुदुंनानै लोङो साहा लोंखांबा मोसौ खाहैयो मोसौ खाखां औ खाखांनानै खामानियाव ओंखारलाङो खामानियावथ' मावबाय थाहैनांगौ जाहैबाय खामानि समाय जाबा बार'थायाव फैनांगौ ओंखाम जानो ओंखाम जाखांनानै आरो मावनो थांफिननांगौ जाहैयो सारिथासिम मावनांगौ जाहैयो सारिथासिम मावखांबा आरो न'आव फैनानै मोसौ खाफैनांगौ लायनांगौ आंनाथ' जे मोसौ बे लायखांबाथाय गैलाबो न'आव थानाय जिरायनाय जायो सानसुयाव मावनाया बे इन्जुर बेरा दुमो बे इन्जुर दुमखां माबा औवा दानस'नानै इन्जुर दुमो इन्जुर दुमखांबा आरो दानस'नोसै आरो खाथि खालायना आरो बेरा दुमनोसै बेरा दुमखांबा मा सुनानै आरो सिनखावफिन्नोसै दानफिननांगौ जाहैयो औवा बेखौ दानखांबाथाय आरो जोब्बाथाय आरो दानस'नांगौ जाहैयो दानस'खांबा आरो हेबहैबाय हेबखांनानै आरो जोब्बा आरो सिंखावफैफिननांगौ दानस'नानै न'नि इन्जुर दुमनांगौ बेरा न'नि खामानि मावो जों जायखौ मोनो बेखौनो मावो आरो आबाद मावनायाथ' बे माइ मावो हा माबा खेथि मावो आरो खेथि मावनायाथ' बेनोसै दैज्लां बोथोराव बे माइ गायनायानोसै माइ गायनाय सानजुफु थिका थिखि बे आलि खोनांगौ आलि खोखांबा ह हाग्रा आलि फास दान्नांगौ फास दानखांबा दानखां मोना माबा सारिथा जाबाथाय मोनाबाथाय फैबाय दुगैफैबाय जिरायबाय सात्ता आत्तासोयाव ओंखाम जाबाय गैला थानाय जाहैलायबाय